आबादारिफोरा आबादनि फालांगि महरै दैज्लां बोथोराव माइनि आबाद मावो एबा माइ गायो बिनि अनगायैबो आबादारिफोरा मेसें बोथोराव माखासे गोरान आबाद मावनानै फालांगि खालामो जेरैहाय बेसर खुबैनाय तेसि खुबैनाय मागा खुबैनाय बा दालि खुबैनाय बिनि अनगायैबो फिथाइ सामथाइ गायनाय बा माखासे मैगं थाइगंनि आबाद दिरुन्नानै गोबां बिबांनि मुलाम्फाखौ दिरुन्नानै लानो हायो जेरै दैज्लां बोथोराव माइ गायखांनायनि उनाव मेसें बोथोराव मेसें बोथोरनि आसिन खाथिगावहाय बेसर खुबैनानै बेसरखौ मोननो हायो बेसरखौ फुखांनायनि उनाव बेसरखौ मारा होनानै बेखौहाय थाव महरै थाव दिरुन्नाय जायो बे थावखौ जानायनि अनगायैबो हाथाय बाजाराव फान्नानै गोबां बिबांनि रां आरजिनो हायो आरो बिनि अनगायैबो दालिखौ फुनानै मारा होखांनायनि उनाव दालिखौ मिलाव हैखांनानै दालिखौ मोननो हायो बेखौ न'आव जानायनि अनगायैबो गोबां बिबांनि बाजाराव हाथाइ बाजाराव लांनानै फानहैयो बिनिफ्रायबो आबादारिफ्रा गोबां रांफोरखौ आरजिनो हायो एबा गावसोरनि नांगौ बिबांनि मुलाम्फाखौ मोननो हायो बेफोरबायदिनो आबादारिफोरा गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन आबाद मावनानै गोबां बिबांनि मुलाम्फाखौ मोननो हायो एबा रांखौ आरजिनो हायो